میرا نام شراز ارتضیٰ ہے اور ابھی فی الحال میں پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا ہوں اور بیسک میں رہنے والا بلیا کا ہوں